हेल' हेल'

ओ

औ औ औ जायो जानाया हाथाया ओरैनो मंगलबार बाराय मंगलबाराखालि जायो आरो

मा बाजारखालि

फाननायाथ' अनेखथा फानो सोरबा साहा दखानबो फानो आरो सोरबा माबा माबि बिजनेस मावो बे बायदिसिना फिथाइ सामथाइबो फानफैयो बेबायदि आरो आमफ्राय जेन'बा अबेनिफ्राय होफैयो बबे जायगानिफ्रा होफैगोन नों जेन'बा दखानखौ अ बङाइयाव आदसा आदसा नों फै फै आदसा आदसा ए गोदान दखानबाथ' नांगौ जथेस्थ' सोलिगोन आरो औ औ आमफ्राय नोङो खनसेबो फैफेराखै नामा नङा जिखुनु फैफेरनाय जायाखैथ' नों लामाखौ फैनो हासिगोन दा ना खोन्था हर खोन्था हरनांगोन आदसा आदसा हाब थनथना लामाया दासान्दि ओरैबायदि हो औ आं खोन्था हरनि नोंनो लामा फैगोनखौ बङाइगाव चापागुरिनिफ्राय नोङो फैबाय धालिगाव बारबोबाय ओरै काजोलगाव बारबाय आरो काजोलगाव बारनानै डाइरेक्ट कासिकट्रा मोनबाय कासिकट्रा मोनब्ला साहाजों साहा लामाया आरो सिददा लामा थागोन कासिकट्राजों माबानिफ्राय बासुगावनिफ्राय फैब्लाबो बेनो कासिकट्रा माबा ओरै बङाइगावनिफ्राय फैब्लाबो बे लामा मोनसेयानो दा नोङो बेखौ लाबोदो माल माथा लाबोयोब्ला लानानै फैदो दखानखौ साजायफैदो आरो

औ औ दे दे दे औ